हॅलो लक्ष्मी रेस्टोरंट न्ही म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाय आसली आयची खाशेल्ली नवी डीश कितें आसा सुंगटाची थाळी हां इस्वणाची बी थाळी हां इस्वणाची थाळी म्हाका दोन ऑर्डर करपाक जाय आसल्यो आं कितलो टायम लागतलो अर्द वर आनी बील कितलें जालें म्हाका मात्शें सांगता बरें तुमचे कडेन जीपे आसा तुमच्या कडेन हा बरें अर्द वर लागतलें न्हू सारकें बरें ओके थँक्यू